जी हम पूर्णियासँ एलहुँ हँ मधुबनी पहिल बेर एलहुँ हँ तऽ हमरा किछु मधुबनीके विषयमे बहुत चर्चित सुनलियै तऽ किछु घूमबाके अछि तऽ केना की जगह छै एहिठाम घूमबाके इधर जयबाक साधन यातायात आवागमन केना होइत छै जेना उच्चैठ भगवती कहलियै तऽ कतेक दूरी पर ई छथि एहिठाम से पच्चीस किलोमीटर पर यऽ आ जआय अयबाके रोड तोड बढ़िआँ छै रोड मतलब सड़क सड़क ठीक ठाक यऽ यातायातके साधन यऽ आओर दोसर कहलियै उगना महादेव आओर कोनो एहन स्थान बिदेश्वर स्थान तऽ ओतऽसँ एक एक दिनमे आपसी भऽ जायत दूनू जगहसँ हम यदि उच्चैठ भगवती एक तरहसँ आ किछु सुनल छल जे एहिठाम दरभङ्गा महाराजके सेहो छनि किछु अथी कार्यालय वगैरह छलनि हँ ओ अपन नगर की कहलियै आयँ राजनगर राजनगर हुनकर कार्यालय छलनि तऽ ओहिठाम की सब छै नौलखा मन्दिर जी जी राजनगर जयबाक साधन बढ़िआँ व्यवस्था आओर रेलवेके सेहो साधन अइ रेलवे सेहो छै अपने आओर की मदद कऽ सकैत छी हमर किआ तऽ हम तऽ अनभिज्ञ लोक छी अच्छा ओहिठाम ओहिठाम रूकबाके वयस्था भऽ जायत नहि एहन छै ने जे हम चाहि रहल छी जे ओतऽ हम जाइ आओर घूम घामिके साँझमे आपिस होइ राति रात्रि विश्राम मधुबनीएमे होय तऽ ओ एगो मधु मधुबनीमे एहन होटल वगैरह जगह जे जे सही जगह होय जाहिमे ठकाय नहि कहऽ कहबाके से तात्पर्य जे अहाँकेँ अहाँकेँ सहयोग से तऽ से सम्भव छै तऽ ई अपने करिऔ आओर पहिल बेर चलल जाय तहन दरभङ्गे महाराजके राजनगर देखल जाय